हैलो हैलो हरिओम भेण हरिओम तव्हां काथो था ॻाल्हायो अच्छा मूंखे अच्छा असांखे मूवी ॾि पिच्चर ॾिसिणी आहे ज़िमा जिमां ज जिमां मूवी टी खां छह टी खां छह वारो हा

त टे टिकेटा हिकु हिकु हा ॿ असां वॾा आहियूं हिकु ॿार आहे

अच्छा अच्छा त ठीकु आहे असां ॿ ॿ ॼणा ॿियां बि वठी करे अचूं हू छा टिकेट केतिरे जी आहे अच्छा

अच्छा ठीकु आहे हा अच्छा त तव्हां हू सोफे वारी कराए छॾियो जेका चारि सौ में ॾियो था असांजी पंज टिकेटा बुक करे छॾियो हा असांखे ॿ सीनिअर सिटीजन आहिनि ॿ असां आहियूं हिकु ॿार आहे त टे असांजी ॿ वरी असां वठी था अचूं न पंहिंजे प्लस में सीनियर सिटीजन आहिनि हा हा ठीकु आहे बुक करे छॾियो असांजी पंज टिकेटा सेंडविच और हू करे रखो भेलपूरी हा ठीकु ठीकु ठीकु त असां